रांदुनि सां सरीर ही ऐं गॾोगॾु पंहिंजे बि दिमाग़ ई ॿिन्हिनि जी कॉलिटी इंप्रूव थींदी आहे ॿिन्हिनि में हिकु बदिलाउ ॾिसणु मिलंदो आहे ऐं उहो बदिलाउ जाम ई जाम जाम ई जाम पंहिंजे लाइ फ़ाइदेमंद हूंदो आहे बराबरि हुन उहो सक उहो हेॾो फ़ाइदेमंद हूंदो आहे हुनजो प्रभाव या हुनजो छा चइबो आहे पाणि जेकी छाप हूंदी आहे उहा पाणि कंपेयर या कंहिं सां गॾु करे ई नथा सघूं भई रांदुनि जो ओतिरो ओतिरो महत्वु आहे त पाणि रांदू पाणि हेॾो टाइम ॿियनि सभु शयुनि में वेस्ट कयूं था ॻाल्हायूं ॿोलायूं था जंहिं सां झॻिड़ा था थियनि वा वाद विवाद था थियनि हू सभु था थियनि पाणि उन्हनि में टाइम ॾियूं था पाणि ही सभु ॻाल्हियूं था कयूं तंहिं खां पाणि पंहिंजे सरीर जे पुठिया ध्यानु ॾियूं पाणि पंहिंजे सरीर खे छा ज़रूरत आहे हुननि जे पुठिया ध्यानु ॾियूं त पाणि जाम अॻियां कुझु करे सघूं था सॼो पंहिंजो जेको दिमाग़ु आहे उहो बि हेॾो हुन सां पावरफुल थींदो आहे रांदुनि सां कि तव्हां जेकी पंहिंजी रोज़ु जी ज़िंदगी आहे हुनखे तव्हां हेॾो स्ट्रॉन्ग करे सघो था हुनखे तव्हां हेॾो मज़बूत करे सघो था कि तव्हां सोचे बि न सघंदा कि भई हिकु हेतिरी हिकु कहिड़ो बि एइम था कयो भई हिकु छा चइबो आहे पंहिंजो एइम आहे इंग्लिश में वारो एइम नथो चवां ए आई एम जेकी स्पैलिंग थींदी आहे उहो नथो चवां मां तव्हांखे एम उहो थो चवां कि तव्हां हिकु मनोबल पको कयो कि मूंखे रोज़ु इहो कमु करिणो आहे कहिड़ी बि रांदि हुजे कहिड़ी बि शइ हुजे तव्हां रोज़ु हिकु कमु डेली कयो कि मूंखे रोज़ु इहो करिणो आहे जंहिं सां तव्हांखे ख़बर आहे कि मूंखे हिन में फ़ाइदो मिलणु वारो आहे त तव्हां उहो कयो उहा शइ में केर कुझु बि सुस्ती या लापरवाही न करिणी आहे पाण खे उहा शइ करिणी आहे तव्हां पंज ॾींहं कयो ॾह ॾींहं कयो महीने खां पाणि तव्हां पंहिंजे पाण में चैंज तव्हांखे ॾिसणु मिलंदो पंहिंजे पाण में तव्हांखे बदिलाउ ऐं इंप्रूवमेंट ॾिसण मिलंदो माना मिलंदो ई मिलंदो इअं मां एतिरो कॉन्फिडंस सां या एतिरो ऊची आवाज़ में न करे चई सघां थो छो कि मां इअं शइ पाणि आज़माई आहे ऐं मां हुन शइ में पाणि सक्सेस वियो आहियां सभु मां सभिनी खे इहो ई चवंदुमि कि पंहिंजे सिहत जि मंथा जाम ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहिनि हिन टाइम ते जेतिरो पाणि अॼुकल्ह ॿाहिरि जो खाधो खाऊं था जेतिरो पाणि अॼुकल्ह सची शयूं बि नथियूं अचनि हेॾे टाइम ते सभु सभिनी में मिलावटू आहिनि त हुनजे हिसाब सां पाणि पंहिंजे पाण खे पंहिंजो पाणि ध्यानु रखूं पंहिंजे पाण खे पाणि अॻियां वधायूं पाणि ॿियनि ॻाल्हियुनि खे छॾे करे जेके पंहिंजे सरीर जो कम जी ॻाल्हियूं आहिनि हुन ते पाणि ध्यानु ॾियूं ऐं पाणि पंहिंजे ॿारनि खे उहो ई सेखारूं त ही पाणि अॻियां वधी सघंदासीं